ہیلو جی سر جی موبائل شاپ سے بول رہے ہیں یہ ادھر بلوہ میں جی نکل جائے گا اس میں آپ ادھار کارڈ لے آئیے گا فوٹو آپ کا یہیں لے لیا جائے گا ہاں صرف آدھار کارڈ میں ہو جائے گا آپ آدھار کارڈ جی فائیو جی ویسے بھی ابھی نکل ہی رہا ہے آپ کا سم آپ کا موبائل کون سا ہے فائیو جی ہے فائیو جی ہے کون سا موبائل ہے آپ کا

ادھار کارڈ لیتے آئیے گا آپ کا فوٹو یہیں لے لیا جائے گا پاسپورٹ سائز اور پیسہ لیتے آئیے گا گھر سے جی کس کے ساتھ آئیں گے جی گاڑی سے آئیں گے نا آپ نہیں نہیں نہیں ہم دکان شاپ بند کریں گے نا اپنی تھوڑا جلدی آئیے آپ ابھی ایک کھانا کھانے کا ٹائم ہو گیا نا ابھی دکان بند کریں ہم پھر اوکے اوکے جلدی آئیے اوکے آئیے سائیکل سے آئیے آپ

نہیں آپ آپ کے پسند سے پھر اس کا پسندیدہ نمبر لیے گا اس کا خرچ لگتا ہے جی خرچ لگتا ہے اس میں جی آپ جیسا نمبر بولیں گے ویسا نکال دیں گے اس کا خرچ الگ لگے گا آپ کو ہاں پورٹ ہو جائے گا ایئرٹیل ایئرٹیل سے جیو پورٹ ہو جائے گا آپ کو ایک مہینے کا ریچارج فری ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے جی جی جی سب ہو جائے گا